आमी आतां पिकनिकेक आमी वयता पिकनिकेक आमी हांगा खंय वयता म्हणल्यार हांगा बोंडला फार्मान मागीर डेमार अशें वयता आमी किद्याक काय म्हणल्यार थंय गेले न्ही आमकां खूब कितें तरी शिकपाक मेयटा तें हेर गेले म्हण त्या स्पोटाचेर गेले म्हणटकच फॉर एग्जांपल बोंडला गेले म्हणटकच आमकां डिफरंट टायप्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स फ्लावर प्लांट्स अशी बरी बरी आमकां बरें बरें तरेवार आमकां हेजे ज्ञान मेयटा बोंडला तर गेले जाल्यार आमकां हत्तीचेर बसोन तर आमकां हें सुद्दां करपा मेयटा हत्तीर बसोन आमकां रायड करपा मेयटा डिफरंट टायप्स ऑफ आमकां स्नेक्स पळोवपा मेयटा डिफरंट टायप्स ऑफ स्नेक्स देन डिफरंट टायप्स ऑफ एनिमल्स डिफरंट टायप्स ऑफ बर्ड्स अशें प्लांट्स वा रोजीस फ्लावर्स तर विचारूकूच नाका फ्लावर भरपूर फ्लावर्स डिफरंट टायप ऑफ रोजीस मागीर सनफ्लावर मागीर मॅरीगोल्ड अशें मागीर गार्डन गार्डनांत तर सामकें आमकां झोपाळ्याचेर बसपा मेयटा घसर कुंडीचेर बसपा मेयटा मागीर तें आपलीपा खेळटात तेचेर बसपा मेयटा अशें आनीक मागीर डॅमार गेले म्हणटगीर आमकां थंय आमकां उदक कशें सांठोवन दवरतात प्लस आमकां जें आमकां आमकां सगळें लोकां पर्यंत जें उदक सप्लाय जाता डिफरंट डिफरंट हितूनी गांवांनी तें कशें प्युरिफाय करून तें कशें सोडटात सगळे कडेन तें पळोवपा मेळटा मागीर फामाक फामाक गेले म्हणटगीर आमकां डिफरंट टायप्स ऑफ प्लांट्स तरेवार प्लांट्स पळोवपाक मेयटात मागीर थंय आमकां गेम्स कितल्योश्योच गेम्स खेळपाक मेयटात मागीर स्विमींग पुलांक आनी म्हाका आवडटा कित्याक थंय थंय आमी गेलीं म्हणटगीर आमकां स्विम स्विमींग पुलांक तुमकां भुरग्यांक जावं व्हडल्यांक जाय तशें स्विमींग पुलांक स्विम करपा मेयटा आनीक थंय गेली म्हणटगीर आमी एन्जॉय थंय जाय तशें एन्जॉय कर पिकनिकेक गेले म्हणटगीर जाय तशें एन्जॉय करपा मेयटा फ्री टायमार थोडी लोक स्पेशली हांगा हांगच्यान हाफ बॉयल जेवण सुद्दां हाफ बॉयल करून थंय व्हरोन मागीर थंय रांदून जेवतात थोडी लोक फॉर एग्जाम्पल चिकन सुद्दां हाफ बॉयल करून थंय व्हरोन करतात मुस्ती भाजपाचे थंय तशें अशें अर्दी जेवण करून अर्दी थंय व्हरोन थंय बरी रांदून अशी सगळी फॅमिली मेळोन थंय पिकनीकेक जाय तसो बरो एन्जॉयमेंट करपाक मेळटा सो पिकनीक अशें ज्या जाग्यार आमकां किदें तरी शिकपा मेयटा ज्या जाग्यार आमकां किदें तरी पळोवपा मेयटा अशें जाग्यार आमी पिकनिकेक वचपाचे आनीक सी शोरार वचपाचेंच पूण मातशें सी शोरार वचप म्हणल्यार मातशें इल्लें रिस्की आसता कित्याक जाय तशी गेली म्हणटगीर तुका उदकाक पळयतगीर थोडी लोकांक अशी लोकांची मन अशी चंचल जाता उदकाक पळोवन आनीक चडशे आवटसायडर्स तेणी केन्ना अशें हें पळयल्लें आसना दर्या बीन सो ते गेले म्हणटगीर एकदम उदकांक न्हांवपाक म्हण अशें वयतात तेंका तें उदकाचो हें कयना बाबा थंय थारो कितलो आसता तो सो अशें जावन मागीर नाका आशिल्ली दुर्घटना थंय घडटात सो आमी पिकनिकेक गेयली सुद्दां जाल्यार अशें जाग्यार वचप ना की थंय डेंजर आसा एक्चुली डेंजर सगळ्यात कडे आसता पूण म्हाका जाल्यार अशें दिसता की बिचीस जे आसा थंय मातशे येले चड रिस्की आसता